नमस्ते हाँ हाँ क्या काम है भैया हाँ हाँ बहुत अच्छा कट जाएगा पर कौन सा डिजाइन में कटवाना है अब हम हर डिजाइन में काटते हैं आप को जो पसंद होगा जो बोलेंगे वैसा काट भी दूँगा जी अलग अलग नहीं ना जैसा आप कटिंग करवाएँगे वैसा रेट है हाँ कट जाएगा हाँ वह भी कर देंगे हाँ तो भी निकल जाएगा वह भी निकल जाएगा फिर क्या डाई ओई भी कराना पड़ेगा क्या अच्छा बाल का दाढ़ी बाल का डाई होगा कौन सा कलर में कराएँगे बलेक कलर में रहेगा ठीक है हो जाएगा डाई कराने का थोड़ा खर्च ज़्यादा पड़ता है हमारे यहाँ हम एक नंबर का करते हैं ना इधर सबसे मेरा महँगा वाला चलता है हाँ पूरा क्रीम ओरिम लगाते वक्त करते हैं तो सब आप तो जानते हैं समान वहाँ मिल रहा है तो वही हाँ पहले तो सौ रुपया में हो जाता

करना है डाई

हाँ हो जाएगा थोड़ा सेटिंग करने में भाई तो टाइम लगेगा ना मेहनत भी पड़ता है और उसका हाँ कहीं छोटा करना है कहीं बड़ा करना है तो डाई का साइज मिलाना पड़ता है तो अब हाथ से कटिंग है मसीन से नहीं करवाएँगे कटिंग हाँ तो आप हाँ तो हाथ से करेंगे तो पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा ही और एक नंबर का बनाएँगे आप जैसा भी बोलेंगे वैसा बना देंगे फिर हाँ एकदम ठीक ठीक बढ़िया बढ़िया बनाएँगे और वह आप तो देखते रहेंगे शीशा लगा है ना हमारे यहाँ आगे पीछे दोनो तरफ़ से छीका है पूरा आप उसमें देखते रहेंगे जैसे बोलेंगे वैसा इशारा करे दें हम बनाएँगे

नहीं कोई दिक्कत नही है पहले जो हमें बता दिए हैं वही रहूँगा हाँ और आपको सब बना देंगे आइए नहीं जो हम रेट बोल दिए वही रेट में बनाएँगे आप पर अच्छा से बनाएँगे कि वह बना दिए जैसे बोलेंगे वैसा बना देंगे जैसा आप